स्थानीय सरकार एखन हमरा सभकऽ बहुत उचित सरकार भेटल छथि जाहिमे हमरा सभकऽ भारत सरकार कऽ प्रतिनिधित्व करैत छथि गोपालजी ठाकुर आओर हमरा सभकऽ बिधायक मिसरी लाल जादव छथि दुनू गोटा कऽ बीचमे एखन बहुत सुन्दर तर्कयुक्त काज देखैत छिअनि चलि रहल अछि जतेक एकटा आवश्यकताके मोताबिक ओना आवश्यकता तऽ अनन्त छै आवश्यकता कऽ केओ पूरा नहि कै सकैत अछि आइ कऽ दुनिआँमे जतेक हमलोक हमसभ चलि रहल छी एहि इन्टरनेटके दुनिआँमे एहि मोबाइलक दुनिआँमे अनेक तरह कऽ लुभावना प्रश्न छै सरकार कऽ चाहे स्त्री शिक्षाके लेल दखिऔ सरकार अपन कतेक उठबैत छथि हर इसकूलमे हम एकटा प्राइभेटो इसकूलसँ जुड़ल छी जाहिमे अपन योगदान हम दै छियै आओर देखैत छियै ने सरकार कऽ नीति एखन जहाँ तक छै से तर्कयुक्त छै सरकार अपना ओरसँ काज करैत छै तहन तऽ सभमे बिचौलिआ पड़लै छै एहिपरमे बिशेष टिप्पणी करब नहि छै हमर तऽ अहाँकऽ बहुत बिधायक हमरा सामनेमे रहलथि जेना आजाद महिन्दर झा आजाद हुनकोसँ हमरा रहऽ परिचित एखन स्थानीयमे छथि मिसरी लाल जादव एहिसँ पहिने इजहार अहमद रहथि ओहिसँ पहिने अहाँक छलाह हँ से एक महाबीर यादव महाबीर यादव तऽ सभसँ पहिने छलाह ओ तऽ बहुत दिन तक एहि छेत्रके बिधायक बुझिऔन जे खुट्टा ठोक जकरा कहबै से बिधायक छलथि आ बिहार कऽ एक एक नीक नीक बिभाग कऽ ओ डीलिङ्ग केलखिन लेकिन हमरा नजरिमे जतेक तरहक हुनका बिभाग भेटलनि अपना घरमे हुनका प्रकाश नहि देल भेलनि चाहे ओ सरकारक अथी होइ या जे होइ तखन आब सरकार एखन सरकार पूर्णतः जागल छै जे नहि ओहि कमी कऽ हम केना समाप्त करी सरकारक उपलब्धि देखैत छिअनि जेना बच्चा सभकऽ बिकासमे छै जे आइ लड़की सभकऽ प्रोत्साहन राशि भेट रहल छै लड़की सभकऽ अहाँक ड्रेस कऽ लेल पैसा भेट रहल छै लड़की सभकऽ खाना कऽ लेल देखैत छियै जे बच्चा मिडिल इसकूलमे हम एहि कात हमर प्राइभेट इसकूल अछि मिथिला इन्टरनेशनल आओर ओहि कात प्राथमिक मध्य बिद्यालय छै दुनू ठाममे देखैत छियै जहन कि हुनको लगमे बिधार्थी एतेक छनि आब रेकॉर्डमे जतेक होनि ओ हम नहि कहब लेकिन हमरो बिद बिद्यालयमे लगभग पोने चारि सए बिद्यार्थी अछि आ हम ओकरा अपन पाँच घण्टा कऽ योगदानसँ काज लैत छी एखुनका सरकारमे अधिकतर कमी हमरा नहि बुझना जाइए जतेक सरकार कऽ एकटा होयबाक चाही जनताके प्रति कर्तब्य ओ कर्तब्य कऽ ओ पालन कै रहल छथि तहन तऽ सभक मन भरि देबै ई कहनाइ कठिन छै ई नहि भऽ सकैत छै चलू आब